प्रणाम दीदी हॅं करेबै तऽ दीदी कहाँ मे दोकान हइ दीदी बरियारपुरमे ओ केतना पड़ै हइ दीदी अऽ कै रुपैया लै छियै बाल काटैमे अच्छा अयबै दीदी बनाइ देबै अच्छासँ बनेबै दीदी हॅं केस काला करबै बाल कटेबै आइब्रो बनेबै ठीक हइ पइसा कितना फेस कतना लगबै छियै डेढ़ सए रुपैआ अच्छा फेसो करा लेबै अच्छा सिङ्गारो आर बेचै छियै कथी कथी

ठीक छै आबै छौ लेबै केतना केतना रेट छै ओकर सभकऽ बतेबै तब नऽ

हॅं ठीक हइ अयबै

केस ओकर केसके रेट केतना अच्छा कम नहि रेट लगैबऽ दीदी ठीक हइ पायल बिछिया आरो सभ रखै छियै अच्छा आ

कपड़ा कोन चीज कोन चीज रखै छियै

आ रेट सभके

कोन कोन ओ ठीक हइ